ہماری كمیونٹی میں بہت سارے مشہور ایوینٹس ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے دوست ہمارے احباب ہمارے رشتہ دار سب اكٹھے ہوتے ہیں اور تفریح كرتے ہیں اور مزے كرتے ہیں جیسے كہ ہمارے یہاں آفس میں قسم قسم كی پارٹی ہوتی ہے یا پھر كسی كا برتھ ڈے ہوتا ہے یا پھر كوئی مذہبی تیوہار ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگ آسانی كے ساتھ ایک جگہ پر كسی بھی جگہ پر آرام كے ساتھ اكٹھے ہوتے ہیں اور اكٹھے ہونے كے بعد سیلیبریٹ كرتے ہیں مزے كرتے ہیں ایک دوسرے كو مبارک باد دیا كرتے ہیں ایسا كرنے سے ہم لوگوں كے دلوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے اور آپس میں محبت بڑھنے سے ایک دوسرے كے تعاون كرنے میں مدد ملتی ہے